میرا جو پازیٹیو فیڈ بیک اور ایكسپرینس ہے وہ ہے ناول كے بارے میں كیونكہ ناول ایک ایسی كتاب ہوتی ہے چاہے وہ اردو زبان میں ہو یا پھر ہندی زبان میں ہو یا پھر انگلش زبان میں ہو ہر زبان میں لوگ اس كو بہت ہی زیادہ پڑھتے ہیں اور اس كے پڑھنے سے انسان كا دماغ كھلتا ہے اور اس سے انسان كی سوچنے سمجھنے كی صلاحیت بھی بڑھتی ہے جس سے انسان ایک اپنا اوپینین بھی بناتا ہے بہت سی چیزوں كے بارے میں ناول پڑھنے سے انسان كی اپنے اندر كی صلاحیت بھی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اسی طریکے سے ناول پڑھنے سے انسان كے اندر الفاظ كا ذخیرہ ہو جاتا ہے ناول سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے جیسے سعادت حسن منٹو كی ناولس ہے ان كے پڑھنے سے انسان كے سماج اور معاشرے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس كے تعلق سے سوچنے سمجھنے كی صلاحیت بڑھتی ہے اور اس كا معیار بلند ہوتا ہے دوسروں كے مقابلے میں ناول پڑھنے والا زیادہ سوچ اور سمجھ كا مالک ہوتا ہے